हमर काज छियै तारा स्थानमे पार्किंग कयनाइ हम तारा स्थानमे पार्किंग करैत छी आ हुनका पार्किंग शुल्क हमर बीस टाका छै ओहिमे व्यवस्था हमर छै अपनेँ नहिओ देबै तऽ अपने प्यारसँ जइयौ किएकि अपने धर्म स्थलमे ऐलियैए एहिठाम कोनो लेनदेनके नहि छै अगर अपनेक इच्छा छै जे भगवतीक दरबारमे दै के किएकि हमरो ई ड्यूटी छियै हमरो एहिमे पैसा लागल छै तेँ लए कऽ जे छै से हमहूँ एहिमे रहै छियै बीसे रुपैआ हमर चार्ज छै ओ बीस रुपैआ हमर भरि दिनका चार्ज छै ओ बीस रुपैआमे अहाँ एकदिना भरिदिना रहि सकै छी ओहिमे ई व्यवस्था छै जे दूटा लेबरो हम रखने छियै जे अहाँके गाड़ीकेँ साफ सफाइ कए देत अगर अहाँक गाड़ीमे ह हवा नहि छै तऽ अहाँक गाड़ीमे पम्पो रखने छी छोटका पाएरवला अहाँक गाड़ीमे हवो भरि देब हम आओर अगर अहाँकेँ कोनो दिक्कत छै कोनो तकलीफ छै तऽ तकरो निपटारा छै सभटा सभ समाधान हमरा लग अहाँकेँ कोनो तरहक कष्ट कोनो विकल्प नहि किएकि अतिथि देवो भव ई हमर शुरूसँ रहलैए आ एकरे एकरेपर हम काज कए रहल छी